सानथामसो गाननायावनो दिनै सिटि गल्डआ दाखालि लाबोनाया एकदम लेथ्रा जानानै गोसोम गोसोम जानानै खारजोबनानै दा आङो गाज्रि जानायखाय गाना लासिनो दोनबाय आं मोजां नङा एखदम मोजां नंथारा गाज्रिथार नायनोबो सायस गैया माबोरै लाबोफ्लांखो जारलासो मोनबाय आं माथो खालामबावनो बायबा बायनानै लस जाबाय आंहा जोबोत लस जाबाय गाज्रि जाबाय एकदम रं फुरजोब्बाय गोसोम जाजोब्बाय बेफोर बायदिखौ लाबोफ्लांनानै लस जाबाय आरो आंहा